आइए हाँ बिल्कुल मैं बिहार से ही हूँ मैं बिहार से ही हूँ आपको बिहार घूमने की बात कइ चर्चा किए हैं कहाँ घूमना है आपको जैसे देखिए हमारे क्षेत्र में इधर आस पड़ोस में वैसे एक सीता जी का जन्म स्थान है जो सीतामढ़ी के बग़ल में पड़ता है कुनौरा धाम वो भी एक प्रसिद्ध जगह है हमारे क्षेत्र के बग़ल में हमारे घर से लगभग पंद्रह से बीस किलोमीटर की दूरी पर एक अहिल्या स्थान है जहाँ भगवान ने राम ने अहिल्या कइ पत्थर की मूर्ति को अपर्ण अपने चरण स्पर्श से उनका उद्धार किया था तो वो भी एक भ्रमण स्थल है जो आप घूम सकते हैं और वैसे बहुत है दूर में भी है जैसे बोध गया भी है आप भ्रमण करना चाहते हैं आप अपने सुविधा अनुसार उनको चयन करें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैं इसके बारे में आप से जानकारी शेयर करना चाहूँगा जैसे आप पहुँचेंगे आप पहले ये बताएँ कि आप कहाँ से हैं आना कहाँ से आना चाहते हैं

ठीक है यदि आप दूसरे देश से हैं सुनिए मैं बता रहा हूँ कि पहले आप आइए यहाँ भारत में आइए भारत में आने के बाद पटना आइए पटना से पहले मुजफ़्फ़रपुर आइए और मुजफ़्फ़रपुर आकर या दरभंगा आकर वहाँ से गाड़ी पकड़िए वहाँ भड़बारा तक का या दूसरे रास्ते वहाँ भड़बारा जो मुजफ़्फ़रपुर ज़िले में ही आता है सॉरी दरभंगा ज़िले में ही आता है वहाँ से फिर आप चार से पाँच किलोमीटर का सफ़र है जो आप ऑटो वग़ैरह से वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर जा कर बिल्कुल तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप वहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारा दरबार आपके लिए खुला हुआ है आप हमारे यहाँ पहुँच जाइएगा हम आपको विधिवत तरीक़े से वहाँ पर दर्शन कराएंगे और अपने मेहमान को मेहमान की तरह आपकी मेहमाननवाज़ी करेंगे और अपने यहाँ रखेंगे ज़्यादा विशेष आप मिलेंगे तो ढेर सारी बातें हो सकती है ठीक है ओक ओके